हैलो हां जी ओह् लगदी केह् फर्क तुसेंगी किन्नी लग्गी ओह् सारी केह् मतलब केह्ड़ी खाद्धी तुसें केह्ड़ी नांऽ सनाओ मतलब बुखार आह्ली दित्ती जां कोई नेईं कल तुस आएओ दबारा आएओ में तुसेंगी दोबारा चैक करियै देगा दूई दवाई देगा थोह्ड़ी नेईं नेईं दवाई तुसेंगी मैं दबारा देगा दूई देगा कन्नै दबारा चैकअप करी लैगे थुआढ़ा तुसेंगी केह् मतलब होर होई कोई बमारी नेईं ना लग्गी दी तुसेंगी कोई होर ऐ ऐसी बमारी जेह्दे मतलब दवाई कन्नै फर्क नेईं होआ दा होऐ हां कोई नेईं आएओ तुस आएओ मेरे क्लिनिक आएओ मैं तुसेंगी चैक करियै दबारा दवाई देगा कन्नै पीने आह्ली देगा कन्नै इंजैक्शन बगैरा इंजैक्शन लाइयै होई जाना तुसेंगी फर्क पक्का पता मिगी इंजैक्शन कन्नै होई जाना तुसेंगी टट्टियें जेह्के टट्टियें दा जां फर्क होई गेदा ओह्दे उप्पर इंजैक्शन लागे ग्लूकोज चाढ़ना पौना तुसेंगी कन्नै होर बी नेईं नेईं पुच्छना जरूरी ओहदे आस्तै थुआढ़ी गल्ल स्हेई ऐ पुच्छना जरूरी होंदा ऐ दिक्खो इक दुए गी डक डाक्टर साढ़ा कम्म ऐ मतलब पेशेंट जेह्ड़ा बी औंदा ऐ उसी शैल ट्रीट करो पर में तुसेंगी तां बी सना करनां कि तुस दबारा आएओ मैं तुसेंगी दबारा चैक करी ओड़गा मतलब तुसेंगी दबारा दवाई बी देई ओड़गा दूई देगा होई सनाओ तुसेंगी जादा चाहिदी उप्पर हाई लेवल पर देगा तुसेंगी जेह्का मतलब फर्क होई जा ओह्दे उप्परूं थोह्ड़ा बहत कोई नीं में तुसेंगी दबारा दुआई देगा ठीक ऐ फिर ठीक ऐ ठीक ऐ